गाछ वृक्ष कहै छिए फल गाछ वृक्ष लगेलासँ जे फल तऽ हमर उद्देश्य रहैए जे अपना खाइ छी हम बेचतो छी ई बात नहि छै जे नहि आब दू टा तीन टा गाछी अछि तऽ ओकरा सबके सम्हरनाइ मोसकिल भऽ जाइ छै कोनो एके दिस ने काज कऽ सकै छी तऽ एहि वास्ते एकटा गाछी राखि लै छी आओर एक दू टा गाछी जे अइ ओकरा बेच दै छिए जे किछु आर्थिको तऽ भेटबाक चाही आओर फल जे फूल कहै छिए होइए ओ बुझिऔ जे चौदह अना लोके खाइए एहि लऽ कऽ जे देखैके से फुरसत रहै नहि छै कखनो गेलहुँ जे पाकल खसै छै से दोसरेके प्राप्त होइ छै ओहो बुझै छै चलऽ भाइ एकटा धरमेके काज होइए कोनो अरे फल दोसर किओ खाइए तऽ ओहो तऽ बुझिऔ जे आशीर्वादे ने देत आओर ओकरो तऽ ई बात तऽ मोनमे हेतै जे नहि फलाँके गाछके फल छिए तऽ ओ ताहि दुआरे एकटा गाछी राखने छी एखनो तक आ राखै छी ओ गाछ अइ फल हम आओर सर कुटुमके ई बात जरूर होइए जे दी

ओ फल बाहरो भेजै छी अपन धिआपुताके आओर अपना सेहो हम तऽ डाइबिटीजके पेसेन्ट छी ताहि दुआरे बचाइए कऽ खाइ छी लेकिन चलऽ भाइ सर कुटुम ई सब तऽ खाइ छथि आओर दै छिएनि

लोको तऽ खाइए ओहो बहाना